असोच एक हांव हायक विसारचोना जो बऱ्या कारणाक लागून न्हू पूण वायट कारणाक लागून अशेच एकदां आमी भुरग्यांक घेवन वाळपय गेलेले थंयसर बरे भाशेन आमी गेले बरे उमेदीन गेले एक पन्नास एक भुरग्यांक घेवन आनी चार टीचर्स पूण कितें जालें थंयसर आमी बरी मजा केली सगळें जालें बरें पूण जसो थंयसर वाळपय तुमकां खबर आसा थंयसर खूबशे कडेन वॉटरफॉल आसा सो जेयले बियले आमी आनी त्या वॉटरफॉला कडेन गेले वॉटरफॉला कडेन मातशे न्हाले बिले आनी आमच्या हॉट्लांत बाकीचींय भुरगीं येलीं भुरग्यांनीय बरी थंयसर मजा केली पूण कितें जालें हांव मातसो दोन टीचर घेवन आनी आमी मातशे फुडे गेले थंयसर आमचे मदीं एक दोग चोग जाण भुरगे येले आमी सांगताले तांकां येवनाका म्हणून पूण तरी सुध्दाते भुरगे येले थंयसर न्हांवपा सर आमी न्हाता म्हणून पूण कितें जालें त्या भुरग्याक हांवें मातसो वयर ओडलो घट्ट धरलो हातीक आनी तो न्हावपाक गेलो न्हावपाक वच जाल्यार थंय न्हाता न्हाता तो म्हाज्या हातींतलो सुटलो आनी तो स्लीप जावन पडलो आनी तेजो पडलो तो पडलो पूण धिंपराक सारको मार लागलो आनी धिपार ताचें सारकेंं फुटलें आनी ताका चोलोंक जायना जालें आमकां मागीर ताका उखलून धरून हाडचो पडलो खरें म्हटल्यार आमकां एम्बुलॅंस घेवन ताका डॉकटरा कडेन व्हरचो पडलो पळय ना जाल्यार डॉकटरा कडेन वच जाल्यार तेजो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो धिपरा कडेन खरेंच तो हांव क्षण केन्नाच विसरचो ना कित्याक तो म्हाज्या हातसून घडललो म्हाजी ती चूक जाली तशे आमी खुबशे फोटोय काडले थंयसर कॅमेरा आसलेलेच सगळेच भुरग्यां कडेन तशे टीचरां कडेन आनी जेन्ना जेन्ना आमी हायकाक वयता तेन्ना तेन्ना आमी माध्यमांक आमी खबर दिता प्रसिद्द माध्यमां सो जावं मिडिया सोशियल मिडिया सो जावं प्रींट मिडिया तेंकाय खबर दिता आनी ते प्रींट करतात आमचें